हँ बाजू हँ खुश रहथु खुश रहथु कोनो दिक्कत छनि की

हँ दवाइसब जे देने रहै से खेने रहिए दवाइसब टाइमपर टाइमपर सब दवाइसब खाइ छिए ने कोनो दिक्कत अइ कि आओर कोनो दिक्कत बुझाइए बुखार सब अइ कि कोन दिक्कत अइ तऽ दवाइ टाइमपर नहि खाइ छी खाना सबमे कि खाइ छिए जे सब बतेने रही से सब खाइ छिए ने गैसवला जे गोटी जे देलहुँ रहै खाली पेटमे खाइलए से खाइ छिए ने हँ हँ खाली पेटमे खाइ छिए ने ओ जे देने रहौँ दवाइ गैसवला तहन लागै छै कि आओर कोनो प्रॉब्लम भी हिनका छै बुझलखिन फेर भी अइथिन ने अइथिन एतऽ हम जे छिए एखन अस्पतालेमे छिए ठीक छै पाँच नम्बर रूममे हम बैसल छिए हिनका ब्लड टेस्ट करबै बुझलखिन ब्लड टेस्ट करेबै आओर ब्लड टेस्टमे अगर हिनका फीवर पकड़ा गेलै बोखार अइ कोनो प्रॉब्लम दिक्कत भऽ गेलै जाँच करैके बादे ने पता चलतनि हम जाँच करबनि की ई गैसके प्रॉब्लमसँ हिनका दर्द छै पेटमे कि आओर कोनो पेटमे दिक्कत छै आओर कि आओर कोनो मतलब भऽ गेलैए ओ चेक करैके बादे ने पता चलतै बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा सीरियस नहि ने लागै छै कि बहुत ज्यादा दरद नहि ने करै छै नॉरमल छनि ने हिनका एखन

ई जे पुरजी जे कटेलखिन रहै पुरजी पनरह दिन तक ओहिमे डेट रहै छै ने तऽ फेर पुरजी ई नहि कटेथिन जब ई अइथिन ने वएह पुरजीपर हम फेर देखिके फेर दवाइसब लिखबै ठीक छै लेकिन ई नहि एकरापर ई नहि लागै छै कि खाली पेटमे दरद होइके तऽ कोनो मतलब नहि छै गैससँ भी भऽ सकै छै खाली पेट रहै हेबै टाइमपर खानासब नहि खाइ हेबै आओर अहू दुआरे अहाँके पेटमे दरद होइ हैत खानासब खाइ छिए ने टाइमपर ठीक ठीक छै तऽ हरा हरा खानासब खेथिन सब्जीसब ठीक छै राखथु